میں ایک پہاڑ پر چڑھا اور بہت اونچا تھا جسے سفر کا مجھے یادگار ہے وہ جو اس پر چڑھنے کے بعد میں نیچے اترا پھر مجھے اتنا خوف پیدا ہوا کہ میں اس پر نہ چڑھوں میری عجیب کیفیت سی ہو گئی اور اس دن کے بعد سے میں ریلوے ہوائی جہاز یا اونچے ٹیلے پہ چڑھنے سے درگرے درگزر کرتا ہوں میں